जी हाँ मिलेगा जी प्रणाम प्रणाम कहिए आप जी आपका शुभ नाम क्या है

जी बोलिए जी हाँ जी हाँ जो प्रोब्लम है तो उसका उपाय किया जाएगा जी जो भी समस्या है उसका निदान किया जाएगा हम विभाग से बात करते हैं तो ठीक किया जाएगा जो भी समस्या है

जी हाँ जी हाँ एक दम एक दम अवश्य होगा आपके इस बात को नोट कर लिया जा जाता है और जहाँ भी है उसको जो है सो जल्द ही आपको इसका कल्याणपुर प्रखंड में जी ठीक है ठीक है तो आप से जो है सो हम बातचित करेंगे कि कहाँ समस्या है प्रखंड के अंतर्गत किस जगह है उसके बारे में आप से बात कर के और उसके बारे में पूरा फुल माने पूरा लोकेसन लिया जाएगा और आपको आगे हम उस विभाग को लिख देंगे ताकि आपका काम पूरा हो जाएगा आगे क्या कहना है जी जी ठीक है तो हम उसकेजो बड़े पदाधिकारी हैं ज़िले के तो उन से हम कहने का मतलब इसके बारे में लिख रहे हैं ताकि वो उस जगह पी एस सी का जो प्राथमिक उपचार केंद्र जो है स्वास्थ्य केंद्र है उसकी सफ़ाई के लिए आ देख रेख के लिए या किसी भी प्रकार की समस्या हो दवा की समस्या हो या पेशेंट को रखने की समस्या हो जो भी समस्याएँ होंगी हम अगले बड़े पदाधिकारी को हम लिख रहे हैं ताकि आपको समुचित बिव व्यवस्था हो जाए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपके बातों को हम वहाँ रखें और जल्द ही जल्द इसकी समस्या के निदान के लिए हम तत्पर रहेंगे इसके लिए और आगे कुछ कहना है तो बोलिए जी जी जी हाँ ठीक है ठीक है साफ़ सफ़ाई पर भी ध्यान दिया जाएगा कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी ठीक है ओके